भाॼियूं ऐं केतिरा ई ॿिया सामान पहिरों ई कटे रखणा पवंदा आहिनि त अॼु मां तव्हां खे असांजे सिंधी कढ़ी ठाहिणु ॿुधायां थी सिंंधी कढ़ी ठाहिण जे लाइ असांखे पहिरां गिदामणी तिरु पिसाइणी पवंदी आहे टमाटो प्यूरी ठाहे रखणी पवंदी आहे ऐं बेसण जीअं असांखे जेतिरनि ॼणण जी कढ़ी ठाहिणी आहे त ओतिरो बेसण कढी रखणो पवंदो आहे जीरो साओ मिर्चु कटे कढ़ी पतो रखिणो पवंदो आहे ऐं वखाण जेका बि खपे घणनि जी क़िस्मनि जी वखाण पवंदी आहे जीअं त भींडियूं पटाटा ग्वार सिङियूं कचालू गोभी ऐं कदू अञां जेतिरो तव्हां खपे खपे वखाण तव्हां विझी सघंदा आहियो हिन करे कढ़ीअ खे नवरत्न कढ़ी चयो वेंदो आहे